अंधश्रध्देचें प्रमाण आमच्या गांवान सामकेच कमी आसा आयज काल सगळीं भुरगीं शिकताच आजुबाजूचो जे कितें चल्लां तें तांका विज्ञानांतल्यान कळटा म्हणून अंधश्रध्दे विशयी कोण ह्यो ज्यो प्रथा बी आसा त्यो पाळपाक वचनात